अखन एगो प्रश्न यऽ की अहाँके पासके शहर शहरक या शहरक राज्यके यात्राकऽ दौरान कोनो सुरक्षा या सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ता गाममऽ भेलए से विषयमऽ हमर कहब यऽ जे निश्चित रूपसँ हम देखलहुँए जे हमरा बड्ड चिन्ता होइत रहयए कखनो चिन्ता कहबै किआ होइए तऽ आय दिन दखैत छी दुर्घटना सड़क पर भऽ जाइ छै तऽ हम सरकारसँ आग्रह करबनि जे पैदल चलऽ बलाकऽ लेल अलग एगो रस्ता बना दिऔ साइकिलसँ चलयबला हम अगर सरकारमऽ रहितौ तऽ कहतियैन जे पैदल चलबाक लेल अलग रस्ता साइकिलसँ जेबाक कऽ लेल अलग रस्ता मोटर साइकिलसँ जेबाक लेल अलग रस्ता कारबला सभक लेल अलग रस्ता तऽ एहिपर ईसभ जे होयत तऽ हमरा जे छै से दुर्घटना जे होइए हमरा सभक आसपासमे एकर सङ्ख्या दिन प्रतिदिन जे बढ़ल जाइए ओ घटि जाइत आ सभ सने निश्चित रूपसँ सभ केओ अपन अपन रास्ता पर चलैत रहता जगह जगह अऽ हमरा दखयमऽ इहो आबैए जे सड़क क्षतिग्रस्त सेहोए ओहो एगो दुर्घटनाकऽ जे छै से कारण बनयए तऽ सुरक्षा जे छै से हमर सुरक्षा जीवनसँ जुड़ल अइ आ जीवन जे छै से अपनेकऽ हमर जब हम कोनो यात्रा पर जाइ छी तऽ हमरा सुरक्षा सभसँ महत्वपूर्ण रहयए बाल बच्चा सेहो चिन्तामऽ रहैत छथि जे गेलाह एता घुमिके आपस कोना एता नीकसँ आबि जेता तऽ ई चिन्तासभ जे छै से हमरा सभक दूर भऽ सकैए वहीं एना जे सभक चलयक लेल अलग अलग व्यवस्थासभ गाड़ीके अलग अलग व्यवस्था हेबाक चाही